आङो गोदो उन्दैआव गेलेनायाव मोजां मोननायसिना जाहैबाय जोङो बे समाव गिला गिला होननाय मोनसे दंमोन बे दंफांनि फिथाइ फिथाइआ गोसोम जाथनि दुलुर लुर जों बेखौनो गेलेयोमोन उन्दै समाव जों बेखौ बांसिन मोजां मोनोमोन बे गिला गेलेनायखौ माने बे गिला गेलेनायाव मानो बहुत रोखोमनि दंमोन माने बाव जोंहा माने ओरैबायदि आगोलआव माने मा होनोमोनब्रा बेखौ गिला गावनाय मोनफा मोनफा गावनानै बै फसंनाय दोनोमोन बेखौ मोनफा मोनफा गावनानै जोङो खोख्लैनाय खालामोमोन आरो मोनथाम थायोमोन बे मोनथामनियाव गोजान गोजान दोनोमोन दा बेवहाय जों खोलैनो हायोबासो जोंहा मोनसे गेस बुबाय थानो मोनो आरो आरो जुदि खोख्लैनो हायाब्ला बेहा थैबाय आरो बेजों जोंनाव ग्रुप लानानै गेलेयोमोन आरो बेखौ दा बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो मानि माखासेआव खेलाया मानि पार्थ बाइ पार्थ थायो आरो बाहाय हलायनाय दङ ओमफ्राय लंसाइ दङ गुरगा दङ खोमानि दङ आइदै दङ बेफोर गासैबो खेला गिला गेलेनायनि खेलामोन आरो बे आइथेमखौ लानानै जोङो गेलेजोबोमोन आरो दा बावहाय जोङो मानि सामफ्रामबो बेखो गेलेयाबाबो मानि माखासे समाव जोङो थाइम लायै लायै बेखौ जोङो बाददिलायोमोन मानि सोर देरहायो सोर जेनो बेखौ जोङो माने गेलेलायबाय थायोमोन आरो एखमबा समाव जोंनि फारथिया जेनो एखमबा समाव बै ग्रुप मोनसेया जेनो थिग बेबादिनो जोङो बेखौ बादिलायबाय थायोमोन आरो दा बावहाय जोङो एखमबा एखमबाथ' जों बाहाय बांसिनानो देरहायोमोन आं बे समाव फ्राय मोजां मोनोमोन बे आंनि गेलेनाय गिला गेलेनाय नेमखौ मानि जों उन्दैआवसो जोंहा जेबो खामानि गैया नालाय जों बेखौनो जोङो गेलेबाय थायोमोन आंनि गेलेनायाव बेखौनो बांसिन मोजां मोनोमोन ओमफ्राय मानसिफ्रा गेलेयोमोन गोद गोदबो बे गोद गोदखौ आं मोजां मोनालै बारा हानथु दिखांलायनाय मानाय आं बारा मोजां मोनामोन बेखौ खिन्थु आं गेलेनाया बे गिलाखौ साबसिन मोजांं मोनोमोन आरो आं गेलेबाय थायोमोनबो बिनि सोमोन्दै मानि आं मिथिजोबगौ आरो गेलेनाय माखौ गासिबो जोङो बेखौ ज' जालायनानै गेलेयोमोन फार्थि लालायनानै दा बावहाय जोंहा मानि बादिलायनाय मानाय थाखायोमोन बे नंखागौखा जेब्लायबो जोङो मानि बिनि सोमोन्दै बा रायलायोमोन सोर देरहाखो सोर जेनखो सोंलायलायबाय थायोमोन बे गिला गेलेनायनि बादै आरो दस्रा गेलेनायावथ' जेबो ओरैनो आमाय जुमायबो गेलेयोमोन आमाय जुमाय बावबो थाखोमालायनाय गेलेयोमोन आरो बिनिफ्राय माबा गेलेयोमोन मा होनना बुङो बाथाबो गेलेयोमोन बुनाय गन बुनानै फोनांलायनाय हमखांलायनाय बेफोर गेलेयोमोन आरो आरो बेनिफ्राय जोङो मा होनो मोनलाय बै माबाया खामानि गैयाबा जोङो ओरैनो माने उन्दै समाव गारिबो बोलालाबायोमोनलै गारि नारोमोन जोङो उन्दै समाव बेजोंबो गेलेयोमोन दा बाहाय जों समाय नस्थ' ओरैनो उन्दैफोर नालाय बे समाव जोङो मानि गेलेनानै बिदिनो माबायोमोन आरो जों थाइम खाथायनाय बा माबाय जायोमोन बांसिन जोङो बिदिनो गेलेयै गेलेयै गेलेनानै जोंनि समायफोरखौ बेहायनो थांहोयोमोन आरो बलखौ आङो गेलेयोमोन होनबाबो एसेबां मानि एन्थारेस मोनामोन बलखौबो गेलेयोमोन एसे एनै ओरैनो खिन्थु खम गेलेयोमोन आं बल गेलेनायाव आंहा एसेबांमानि बे खारनोबो बारा हायामोनलै आं बल गेलेनायाव बारा खारनो हायामोन बिनिखायनो आङो बारा बलआव गोसो होयामोन बे हिसाबै आङो एसे बलआव बांद्राय गेलेयामोन अब्लाबो एसे लोगोफोरजों माब्लाबा माब्लाबा गेलेनाय जायोमोन आरो मानो होनबा बयबो गेलेनायाव आपसुस जाफायो गेलेनो बे हिसाबै जोङो बलआवबो एखमबा एखमबा गेलेद्रायै नङा एसे गेलेयोमोन बलआवबो माने जोंहा गेलेनाय बा माबानाय उन्दै समावथ' जोङो मा खालामनानै थानो बे जिखि जायामानो जों बबेयावबा लोगोफोर लेंबानो गोसो जानानै थांफानाय जायोमोन आरो बेवहाय जोङो एसे एनैबाबो जायखिजाया बुस्थुखौनो जों गेलेफानानै मानायाव ओरैनो एन्थारेस थाफासिनोमोन जों दा बहाय आंनि एन्थारेसआ एसेबांखिनि एन्थारेससिनआ जाहैबाय आं गिला गेलेनायाव बांसिन एन्थारेस दंमोन बेखिनि आंनि उन्दै समनि गेलेनायाव आं बाहाय बांसिन एन्थारेस मोनो आरो बेखिनिनोमोन आरो आंनि उन्दै समाव गेलेनायाव इन्थारेस मोननाया आं बे गिलायावनो बांसिन एन्थारेस दंसिनोमोन बेखिनिमोन आरो